हाँ बताइये हाँ फर्निचर की दुकान से बोल रहे हैं बेड मिलता है फर्निचर की सारी चीजें मिलती हैं आपको मिल जायेंगी यहाँ से हाँ समता भी है ऑर्डर देंगे आप जिस चीज पर जैसा ऑर्डर देंगे वैसा रेडी करवा के दे दिया जायेगा आपको जैसे आपको चाहिये सेफ़ा मल्टीपर्पस मैट फिर चाहिये उसपे आप सादा गद्दा चाहिये उसपर आप प्लेन बेड हो गया आपको हाँ हाइफाई में आपको देखिये पचपन हजार पचास हजार तीन लाख एक लाख पंचानवे हजार आपको ऐसे ऐसे में मिलेगा और एडवांस लेना चाहेंगे तो पर्सनल ऑर्डर पर बनता है ढाई ढाई लाख का एक एक सोफ़ा बनता है एक एक बेड ना बनता है ढाई लाख तीन लाख में दो पच्चीस बेहतरीन क्वालिटी है आप ऐसे आप पूरे इंडिया में कहीं नहीं पायेंगे हमारे यहाँ व्यक्तिगत खुद की लकड़ी की जाँच करके बनाई जाती है हर एक प्रोडक्ट हर एक चीजे काकु शीशम सागवन का सब पक्की लकड़ियों का बनता है हाँ आप ऑर्डर करेंगे आपका बनवा के आपके घर पर डीलीवर करा दिया जायेगा उसका चार्ज अलग से लगेगा हाँ सोफ़ा भी आपको दो लाख ढाई लाख नोरमल में तीस हजार पन्द्रह हजार अठारह हजार बाईस हजार चार हजार चालीस हजार तक एडवांस देना चाहेंगे तो अस्सी हजार से ऊपर का है बेड

अच्छा लकड़ी का नहीं चाहिये फोम वाला चाहिये फोम वाला भी मिल जायेगा वो भी लगभग आपको पैंतीस हजार चालीस हजार अड़तीस हजार तक छत्तीस हजार जैसी क्वालिटी आपको चाहिये हाँ वो भी मिल जायेगी आपको

हाँ मिल जायेगी आपको किराये की वो चेयर भी मिल जायेगी ये आपकी चेयर भी छः हजार पचपन सौ नौ हजार बारह हजार अठारह हजार सोलह हजार बाईस हजार पच्चीस हजार हमारे यहाँ लास्ट साठ हजार तक की है चार क्वांटिटी बताइये कितना चेयर आप मुझ से ले रहे हैं हाँ तो दस बीस लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट कर देंगे उसके हिसाब से लगभग पन्द्रह पर्सेन्ट डिस्काउंट कर देंगे कौनसी चाहिये बीस तीस वी आई पी चाहिये और एडवांस ठीक है मिल जायेगी आपको चलिये ठीक है आप आइये सोप पर फिर हम आपको बताते हैं ठीक